हमरा इलाकाके स्टेडियम एरिना मैदानमे खेलके आयोजन होएत छथि ओहिमे कबड्डी फूटबाल क्रिकेट एहि सबके आयोजन समयसँ होए छथि आओर हमलोग एरिना स्टेडियममे जाए छिऐ आओर समयसँ खेलए छिऐ समयसंँ घर आबए छिऐ आओर ओहिमे वहाँ एरिना स्टेडियममे सुविधाके बारेमे बहुत ठीक ठाक छथि आओर हमसब सुविधासँ खेलए छिऐ आओर समय अनुसार घर आबए छिऐ एरिना स्टेडियम हमरा सबहक लेल बहुत ठीक छै आओर ओहिमे आओर सुविधा होबाक चाही लेकिन नहि भए नहि भए पाबए छै आओर हमलोग हमरा सबहक दिक्कत थोड़ा बहुत होइत छथि लेकिन की करब जे छै ओहिमे खेलए छी आओर समयसंँ जाइत छी रहए छी देखए छी आओर बहुत से चीज सब सीख मिलैए खेलके आओर हमसब खेलसंँ बहुत प्रसन्न छी हमरा इलाकाके लेल बहुत ठीक ठाक होएत छैक